हैलो हैलो ओह् तुसें चाह् केह्ड़ी केह्ड़ी फ्लेवर ते चाह् रक्खी दी तुसें में मती मैहंगी बी निं पी सकनीं ते मती सस्ती बी निं ते शैल बनानी तुसें ते मिगी घर जेह्ड़ी शैल बनाने ना मता मसाला पायो ते ना किश भ्रा सिंपल सिंपल चाह् पीनी होनी अंऊ उऐ नेहीं चाहिदी में आं जी अच्छा अच्छा

भावा अंऊ आं शूगर दी मरीज ते में मती खंड बी निं पी सकदी आं ते तू इक्क कम्म कर बना मसाला चाह् आं इक्क कप इक्क कप्प होर कन्नै केह् दिन्ने तुस ब्रेड ऐ किश देने आह्ला दस्स आह्ला केह्ड़ा ब्रेड ऐ जां मट्ठी अं कचौरी निं ऐ मड़ो चाही कन्नै मज़ा गै कचौरी दा औंदा मट्ठी गै करी ओड़ दस्सें दी इक्क मसाला चाह् गै करी ओड़ ठीक ऐ ठीक ऐ इक्क मट्ठी मसाला चाह् करी ओड़ ठीक